नमस्ते हुँ बिहारके मौसम कइसन हइ ठण्डी बेसी रहे छै गरमिओ बहुत पड़ै हइ गरमिओ बहुत पड़ै हइ बरसातके मौसम कइसन हइ पहिले जइसे बरसातके मौसम आब नहि ने रहै छै ठण्ड कै महिना रहतै कै ठण्डी कोन महिनामे चालू होइ हइ बरसात कोन महिनामे चालू होइ हइ सबसँ बेसी कोन महिनासँ बरसात चालू होइ हइ भेट करैलए अहाँसँ हम बरसातेमे आएब भेट करैलए हम बरसातेमे आएब अहाँसँ ठीक हइ रखै छी